पूर्णियामऽ छै आधार कार्ड बनबै छै पैन कार्ड बनबै छै पॉलिटेक्निक मे छै डी आर सी भवन ओतय बनायल जाइ छै जे कियो नै जानै छै ओ हमर आवाज जतय तक जेतै ऊ आबिकऽ जे नै जानै छै ओहो बनाय लेतै अपन डी आर सी पॉलिटेक्निक मऽ छै ओहीमऽ बनायल जाइ छै आ छोट घरक भाड़ा तऽ जे छोट मोट घर बनाय लेलकै ओकर बहुत किराया भए गेल छै